کھیلوں کو افراد میں شخصیت کو سنوارنے میں بہم کردار ادا کرتی ہے یا نہ صرف جسمانی صحت کو بہتر بناتی ہے اور نہ کہ انسان کو بہتر اور احساس بھی پیدا کرتی ہے جس میں جیسے کہ ہم کہہ سکتے ہیں کامیابی کا احساس چیلنجز کا سامنا کرنا قائدانہ صلاحیت پیدا کرنا موشانی موسی عزت پیدا کرنا جب کوئی فرد کوئی کھیل میں اچھی کارکردگی پیدا کرتا ہے تو اسے تعریف ملتی ہے اسی طرح کھیلوں میں ہار اور جیت ہوتی ہے یا فرد کو سکھاتا ہے کہ زندگی میں بھی ہار اور جیت لگی ہوئی ہے اور اسی طرح تین کھیلوں میں فرد کو لیڈ لیڈر بنانے میں مدد فراہم کرتی ہے اسی طرح کھیل کے ذریعے انسان کے اندر خود اعتمادی محنت وضت نسوت سوچ ہوتی ہے